भारत मे सबसे अधिक खराब स्थितियों मे महिलाएं रहती है एक रिपोट के अनुसार सबसे असुरक्षित स्थान कोई देश है कोई देश सबसे असुरक्षित है महिलाओं के लिए तो वो भारत है इसके साथसाथ यदि आप देखते है तो मध्य प्रदेस की यदि बात करता हूँ तो मध्य प्रदेस भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने मे जो प्रमुख चुनिन्दा राज्य है उनमें से एक है महिलाओं की भूमिका बदल रही है पर ये बदलाव इतना धीमा है जो पित्रसतात्मक समाज ने महिलाओं के अधिकारों को जो दबाकर रखा है उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल सा होता है और जब भी महिलाएं ऊपर आने का प्रयास करती है तो पित्रसत्ता उन्हें दबाने का पूरा कसन नही छोड़ती है इसके साथ साथ समान अवसर की बात करू तो महिलाओं के लिए समान अवसर है पर समाज की कई सोच के कारण महिलाएं स्वयं अपने आप को आगे नहीं कर पाती है और जो महिलाएं आगे आने के लिए होती है तो समाज उन्हें अलग अलग नामों से पुकारता रहता है